आंनि मोजां मोनसिननाय बिजाबा जाहैबाय सोमदोननि सोमोन्दै लिरनाय मोनसे सल' बिजाब दं आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो आरो सावथुन एबा टिभि स' फोरखौ आं बिरात मोजां मोनो आंनि बयनिख्रुइ मोजां मोनसिननाय सावथुनआ जाहैबाय आं बर' बे सावथुनखौ आं नायनानै जोबोद मोजां मोनो बे सावथुनाव गोबां बर'नि सोमोन्दै फोरमायनानै होनाय जादों जेरैहाय जोंनि हारिफोरा माबादि गोग्लैसोनानै गोदोनानै दङमोन नाथाय बेफोरखौ जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरा दिनैहाय मोजां लामाजों जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दैदेनलांफिनदों आरो मोजां बे सावथुननि गेजेरजों मोजां जोंनि गेजेराव मोनसे मेसेस खौ होनो नाजादों बेनि थाखायनो आं बे सावथुनखौ बिराथ मोजां मोनो आरो अरायबो गोसोआव थाबाय थायो आंनियाव